हमरा सभके भारतीय समाजके धर्मके भूमिका अच्छा लागै छै अलग अलग धर्मके अलग अलग जातिके अलग अलग धर्म हैय हऽ हमराके धर्ममे हमराके दुर्गा पूजा बहुत अच्छा लागै छै छठ पूजा ओ छठ पूजा आओर एकताके नागरिकके रूपमे हमसभ अब चाहै छियै अलग अलग धर्मके लोक एकता बनाके रखिए आपसमे मिलिजुलिके रहिए साथमे पढ़ाइ करिए साथमे सभ काम उम करिए